یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے جس نے میری ساری پلاننگ کو متاثر کر دیا گزشتہ روز ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آیا ہے اور اس میں میرا پاسپورٹ بھیگ گیا پانی لگنے کی وجہ سے نہ صرف کور کور خراب ہو گیا بلکہ اندر کے صفحے بھی کافی متاثر ہو گئے خاص طور پر فوٹو والا حصہ اور ایمیگریشن اسٹیمپ اب میری سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میری اگلی فلائٹ صرف تین ہفتے بعد ہے اور اس سے پہلے مجھے ہر صورت میں پاسپورٹ تجوید کرانا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر پاسپورٹ آفس جاؤں اور ارجنٹ ریمڈل ایمرجنسی رینول کے لیے درخواست دوں لیکن تھوڑا پریشان بھی ہوں کیونکہ یہ عمل بعض وقت پچھتاوا ہو سکتا ہے خاص طور پر جب پاسپورٹ فیزیکل خراب ہو اس لیے میں نے سوچا تم سے مشورہ کر لوں تمہارے تجربہ اس حوالے سے کیسے رہا یہ تمہارے کیسے جاننے والا کبھی جل جلد تجوید کروائی ہو تو پلیز شیئر کرو میری کوشش ہے کہ جتنی جتنی جلدی ہو سکے اپوائنٹمنٹ کے لیے تمام مطالبے کا کاغذات کے ساتھ درخواست جمع کرو کر دو میں نے پرانے پاسپورٹ شناختی کارڈ اور سفاری تفصیلات بھی جمع کر لی ہے تاکہ کسی چیز کی کمی نہ ہو اگر تم مجھے مجھ پہ بتا سکو کہ ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کون سی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں تو مجھے واقعی بہت مدد ملے گی میں نہیں چاہتا کہ اس مسئلے کی وجہ سے میری فلائٹ یا دیگر ٹیبل پلیز متاثر ہو وقت کم ہے لیکن اگر درست طریقہ سے سب کچھ کیا جانا تو ان شاء اللہ وقت پر نیا پاسپورٹ مل جائے